हमर गाममे एकटा हमर एकटा मित्र छथि हर्षनाथ झा हरखू एखन हम हुनकर अहाँके चित्र बनौलहुँ आओर हुनका पता लगलनि जे की कहय छै जे ई हमर एकटा चित्र बनौलथि हँ तऽ ओ अयला दौड़ल अयला आओर ओ हमरा ओ चित्र देखलथि हुबहु हुनके जकाँ चित्र छलनि हँ आओर ओ हमरा भरि पाँजके कोरामे उठा लेलथि हँ आओर वाहवाही देनाइ शुरू कयलथि ओ हमर काजक सबसँ पैघ प्रदर्शन छल आओर हमरा जीवनके सबसँँ यादगार अनुभव छलै हमर चित्रकारीके सभसँ यादगार अनुभव